हलो विपिन जी बोल रहे जी मुझे मेरे घर में एक रूम बनवाना है जी जी तो कब है आपको टाइम मिल जायेगा तो एक रूम बारह बाई बारह का रूम बनवाना है मेरा एक मकान पहले से बना हुआ है उसमें एक एक्स्ट्रा रूम और बनवाना है बारह बाई बारह का तो स्टीमेट वगैरह कितना माल लगेगा इसके अंदर जी बजरी वगैरह जी कंप्लीट हो जाएगा हाँ तो आपका चार्ज क्या होगा नहीं पर डे को छोड़ो आप टोटल बताओ कि इतने में हम कंप्लीट कर देंगे आपको नहीं बारह बाई बारह का बनेगा एक दीवार तो हमारी बिल्डिंग है ही पहले से तीन दीवार खड़ी करनी है उसमें फर्श है उसकी छत है आपका चार्ज और लगभग एस्टीमेट खर्चा कितना आएगा माल मटेरियल का खर्चा छत और फर्श अलग से हैं छत का और फर्श का कितना खर्च आएगा जी फर्श खर्चा कितना आ जाएगा एक में जी मतलब डेढ़ लाख रुपये के समथिंग बन जायेगा कंप्लीट हो जायेगा मकान

जी एक रूम के लिए डेढ़ लाख खर्चा हो जाएगा जी आप अपना चार्ज थोड़ा कम कर सकते हैं क्या जी एक दूसरे मिस्त्री से बात की मैंने वो तो अपना खर्चा कम बता रहा था बीस हजार के समथिंग बता रहा है आप अच्छा काम करते हैं जी कब मिलने आ रहे हो फिर या मुझे आना पड़ेगा आपके पास नहीं ऐसा करो आप ही आ जाओ इधर और उसको देख जाना किस तरह कैसे बनाना है कल आ जाओ बारह एक बजे के समथिंग